अहाँ होटल बला बोलै छियै अहाँ जे छै ने हमरा जे छै ने खाना जे छै भेज दियौ आ जे छै मटर पनीर चाबल ईसब चीज जे छै भेज दियौ आ जे छै सब चीज छै ईसब भेजू

ईसब चीज जे छै भेज देब मटर पनीर चाही आ चाबल चाही

ईसब दालिमे जे छै तेलके जे छै मात्रा कम देबै आ जे छै मसाला भी कम देबै ईसब जे छै अहाँ बतबू पैसा जे छै कते भेलै तऽ जोड़िके हमरा बतबू अहाँके जे छै भेज देब

ईसब चीज जे छै अहाँ बता देब तब जे छै अहाँके जे छै कहब अहाँके बता देब बता देबै तऽ जे छै हम ओहि अनुसार पैसा अहाँकेॅं जे छै भेज देबय जोड़िके

हँ चाबल चाही जे छै ईसब जे छै सब चीज भेज देब तऽ ओसब जे छै भेज देब